हैलो जी जी अस गै करा दे गल्ल जय श्री राम आं जी आं जी अच्छा बिल्कुल बिल्कुल उस दिन अस अवेलएबल आं उस दिन तुस आई सकदे उस दिन कोई तुस दस्स बज्जे आई लैओ जां फोन करी लैओ अपॉइंटमेंट आस्तै नेईं नेईं नेईं थुहाड़े कन्नै मन्नी ओड़ी तां करना गै पौना करी लैनी थुहाड़ी ओह् अस करी लैन्ने आं अपॉइंटमेंट थुहाड़ी करी लैन्ने आं तुस आई जाएओ मंगलवार तो कोई तुस दस्स बज्जे इक्क बारी ना फोन बी करी लैओ ता की असें गी लग्गी जा पता आने कोला पैह्लें की तुसें ई सनाऊ गै ना अगर अग्गें पिच्छें आना होग तां अं अच्छा भी कोई गल्ल निं ऐ तां एह् इक्क मिंट में लिखी लैन्ना ते एह् सनाओ केह् नांऽ ऐ थुहाड़ा पूजा ठाकुर जी लिखी ओड़ेआ जी कैरटीन ट्रीटमेंट कराना तुसें ठीक ऐ जी बिल्कुल लिखी ओड़ेआ ओड़ेआ आं मंगलवारें आं सिर्फ तुसें केरटीन ट्रीटमेंट गै कराना जां होर कोई बी कराना तुसें आं है थोह्ड़ा डिस्काउंट बी ऐ तुस अपने म्हल्ले दे गै न तुसें ई डिस्काउंट बी देई ओड़गे आं ओह् थोह्ड़ा शोर पेई दा हा ओह् निक्के बच्चे करा दे ना तां ओह् थोह्ड़ी कटिंग करा दे हे थोह्ड़ी रौली पाई ओड़ी उ'न्ने डिस्काउंट फिलहाल इस पर केरटीन पर गै ते नेईं अगर तुसें फेसवॉश बगैरा कराना होग ते ओह् होई जाना डिस्काऊंट बिच होई जाना ओह्बी आं उस दिन तुस दिक्खी लैओ ना केह् केह् कराना तुसें प्ही डिस्काऊंट होगा तुसें ई पता लग्गी जाना ओके ओके ठीक ऐ जय श्री राम